हा जीअं त मूंखे किचन जे अंदरि रंधिणे जे अंदरि मूंखे कुझु ठाहिण जो ॾाढो शौंक़ु आहे उनमें इन करे कंहिंमहिल कंहिंमहिल मुंहिंजी घरवारी कंहिंमहिल कंहिंमहिल मुंहिंजी बेबी बि मुसां गॾु अची करे मूंखे मदद कंदी आहिनि मूंखे पाण उन्हनि सां गॾु रंधिणे जे अंदरि कुझु नओ आइटम ठाहिण में ख़ुशी थींदी आहे ऐं उन्हनि खे उनमें जेका बि काई कुझु सुधारणो हूंदो आहे त मां पंहिंजे घरवारीअ खां उन जे बारे में काई न काई आइडिया वठंदो रहंदो आहियां